आं हाथरखिखौ सानफेराखै आरो ध्यानबो खालामफेराखै आरो हाथरखिया बिसिबां दं आं बिखौबो मिथिया आं बेफोरबायदिनो खनसे खननै नटिस खालामबाय जे आं हाथरखिखौ सानफेरबाय आरो सान्नो हाजोबा आरो ना हाथरखिया गोबां दं आं बेखौ दा बोरै बुंनो हाथरखिया मोनबा खना थायो आं बेखौ मिथिगौ नाथाय आङो हाथरखिखौ सानफेराखै आरो आं हाथरखिखौ बिदिहाय ध्यानबो खालामफेराखै आं एसेनो